जोंनि जायगायाव दा ओनसोलफोराव फालियो बैसागु गोदान बोसोर बेनि उनाव महालया फारबद सादद' बेनि उनाव फालियो माघ बिहु बेनि उनाव जोङो बिदिनो बायदिसिना फोरबोफोर फालियो फालिजानाय बोथोरफोरा बेनो आं दहायसो सिगांआव बुंंलांनाय बोथोरारि जेरै बैसाग मासाव से बैसाग आरो माग मासाव आसिन मासावहाय महालया फोरबो साद्द' फालियो आरो मागनि जोबथायाव माग मागोखौ बरायनानै जोङो हरावहाय जानाय लोंनाय फालियो जोंनि बे बैसागुआवहाय बे मोनथाम क्रिसियानो मैखोम फालिजानाय तिथि